स्कूल में मां हिक दफ़ो हिक प्रतियोगिता में भागु वरितो हो ऐं पंहिजी कला ॾेखारी हुई उनजो अनुभवु ख़ासि न हो छो त मूंखां वधीक ॿिया कलाकार सुठा हुआ पर मां जेको बि डांस कयो उनजी सभिनी स साराह कयी ऐं मां नंढपिण खां ई स्कूल में डांस करण शुरू कयो हो तंहिंखां पोइ कॉलेज में बि सिखियो लखनऊ यूनीवर्सिटी में बि डांस जो कोर्स कयो जेके कलाकारनि लाइ मददगार साबितु थिय थियनि हा मां इन कोर्स में अॻे वधण लाइ डांस में दाखिला वरितो वठण लाइ सोचियो आहे तंहिंखां पोइ अॻिते बि कोर्स कयो आहे हाणे मां अनु पंहिंजे अनुभव जेको आहे च चेटीचंड जे मेले ऐं सिंधी प्रोग्रामनि में करण जो रखियो आहे कॾहिं कॾहिं मां हिननि में पंहिंजी छेॼ ऐं डांडिया जो बि प्रोगाम कंदी आहियां जेको मूंखे सुठो लॻंदो आहे ऐं मां ख़ुशि रहंदी आहियां